देखिए इतनी जानकारी तो हमें नहीं है पर हाँ यहाँ पे एक गांधी मेडिकल कॉलेज है जो अच्छी शिक्षा देता है और एम बी बी एस बच्चे बाहर के करने आते हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई है इसके अतिरिक्त एक वहाँ पे अपने इंदौर रोड पे एक अनुसंधान केंद्र है वो विज्ञान को लेके है साथ में सरकारी स्कूलों के हालात तो इतने कुछ ठीक नहीं हैं पर हाँ कुछ अपने ये एम बी ए के कॉलेज भी हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त कर पा रहें इसके साथ साथ भोपाल जब आप देखें तो कला का क्षेत्र रहा है तो यहाँ का स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत प्रसिद्ध है तो बच्चे बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं और मतलब यहाँ ये प्ले जो होते हैं थिएटर मतलब नाटक नाटक का काफ़ी प्रचलन है तो यही यहाँ प्रसिद्ध है और कुछ नहीं